ہاں جی آپ کا نام کیا ہوا اچھا موہن ہاں مجھے آپ کے اس شائستہ رویے نے مجھے اندر سے بہت خوش کیا ہے اور یہ یہ شہر میرے لیے نیا تھا میرا ابھی ابھی یہاں تبادلہ ہوا ہے اور آپ نے مجھے ایک دم وقت پر اور صحیح مقام پر پہنچانے میں جو میری آپ نے مدد کی ہے اس کے لیے میں اندر سے بہت بہت آپ کے لیے شکر گزار ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ آپ اسی طرح سے اپنا کام کریں ایمانداری کے ساتھ مجھے یہ پسند آیا اور آپ نے مجھے ایکسٹرا چارج بھی نہیں کیا اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں